जय झूलेलाल डॉक्टर साहिबु डॉक्टर तव्हां जो मूंखे दवाई ॾिनी हुई उहो मूंखे कुझु असर ई न कई मुंहिंजो पेटु दर्दु ऐं लिङ हाणे बि दर्द था कनि कुझु कयो डॉक्टर साहिबु

ठीकु आहे हा ठीकु ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु पर तव्हां हाणे मूंखे केरी दवाई ॾेई सघो था जो त मुंहिंजो लिङ दर्दु ऐं पेट जो दर्दु आहे उहो कम थी सघे छो त उहो जाम थो थिए मूंखे हाणे सहनि नथो करे सघां मां उहो ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु त तव्हां हीअं कुझु कयो त मूंखे भुख बि ती लॻे ऐं मां कुझु खाई बि नथो सघां छो त मूंखे उल्टीअ जो ख़्याल थो थिए त हुनजे लाइ मां छा थो करे सघां ठीक आ डॉक्टर साहिबु त मूंखे तव्हां कोई जल्दी सां जल्दी सुठी सां सुठी दवा ॾियो छो त मूंखे ॿाहिरि बि वञणो आहे ॿ ॾींहंनि खां पोइ त मां ठीकु थी वञा ऐं ॿाहिरि बि वञी सघां थो ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु जय झूले